ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں موبائل کی دکان ہے ہماری پوکو ایکس فائیو پرو فائیو جی ہاں مل جائے گا ہاں مل جائے گا کیسے کیسے چاہیے کیسے چاہیے آپ کو کیش چاہیے کیسے چاہیے ای ایم آئی پہ چاہیے کتنی ڈاؤن پیمنٹ کر دیں گے آپ چار ہزار نہیں نہیں چار ہزار نہیں ہوگی کیونکہ موبائل کی کوسٹ جو ہے بیس ہزار روپئے ہے تو کم سے کم آپ کو نا ساڑھے چھ ہزار روپئے اس میں جمع کرنے پڑیں گے ساڑیچ نہیں تو پھر جو اس کی ای ایم آئی وہ زیادہ بڑھ جائے گی نا ای ایم آئی آپ کی کتنے مہینے کی چاہیے آپ کو چھ مہینے کی آٹھ مہینے کی دس مہینے کی نہیں ہوتی ہمارے یہاں آٹھ مہینے کی ہوتی ہے یا چھ مہینے کی ہوتی ہے ہاں جی ہاں پھر آپ کی جو ای ایم آئی بنے گی وہ اٹھارہ سو روپئے کی بنے گی ہوں ساڑھے چھ ہزار روپئے لیکن پہلے یہ تو بتائیے آپ کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ کیا کیا ہیں کیا کیا ہیں وہ تو بتائیے ہاں جی آدھار کاڈ پین کاڈ اور ایک چیک چاہیے جی چھ مہینے کی چاہیے آپ کو چھ مہینے کی آپ کی جو ای ایم آئی بنے گی وہ پچیس پچیس سو روپئے کی بنے گی چھ مہینے کی جی ہاں اور ساڑھے چھ ہزار روپیہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی بیس ہزار کا فون ہے اور تو پن ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے